कविता उलयता न्ही आं म्हाका मुगो गोंयान ईफी जाता पळय न्ही ताजा बद्दल थोडक्यान म्हायती जाय आशिल्ली हां ओके हां हां हां आं हां ओके ओके आं ऑके बरें बरें म्हाका सांग श्यामा प्रसाद स्टेडीयम आसा पळय न्ही थंय कशे वचपाचें हय आं हां हां आं ऑके ऑके ताका कितें सांगात होय ना ओपनिंगांक हय ओपनिंगांक येवपाचें आसा ऑके ऑके ऑके हां हां ऑके ऑके ऑके ऑके आनी किदें स्क्रीन घालतात व्हडली हां आं ऑके ऑके नाका पुरो थँक्यू हय मागीर तुमका हांव सांगता हांव ओके ओके पांचाग न्ही ऑके बरें बरें आं हां ऑके हां हां हां ओके बरें बाय हां बाय थँक्यू चल बरें बाय